हम सभ एक छोटा मोटा किसान छी जे हम सभ गाँवमे रहै छी आओर गाँवमे रहलाके बाद जरुरी है खेती बाड़ि करना इसभ तऽ आदमी खरीदके इतना कहाँसँ खेतै खेती बाड़िमे भी ई न है कि खर्चा न है खेती बाड़िमे खेत जोतवाना पानि पटाना फसल उगाना बीज बोअना इसभ भी है लेकिन सरकारसँ यहि अर्जी है सरकार जब शुरुमे डीजल बला जे गाँवमे आदमी सभ छियै चलबैये पानि पटाबैले तऽ ओकर सभके कुछ महङ्गा होइया सरकार ओ सुविधा मिलल हमनि सभके कुछ लाइट बला आयल है लाइट बला मोटर बला पानि बला जे ओकर कुछ कम जइसे पचास रुपैआ कठ्ठाके हिसाबसँ चलैया अभी भी गाँवमे आओर लाइट बलामे समस्या ई अछि जे कभी कभी गाँव साइड मे वोल्टेज न रहलाके वजहसँ लाइन न रहलाके वजहसँ गाँवमे कभी अगर एक दिन आँधी तूफान आ रहले तऽ दू दू दिन तीन तीन दिन चारि चारि दिन लाइन आना हि बन्द हो जा है एहि अवस्थामे खेती बाड़िमे कुछ कठिनाइयाँ कुछ दिक्कत होइ छै आओर सरकारसँ मतलब अब योजना सुनि रहल छी जे सोलर बला सभ आ रहले है जे सोलर के माध्यमसँ खेतमे पानि वानि पटाबैके सिंचाइ विंचाइ करैके सुविधा किसान सभके मिलै बला है तऽ ई सुविधा अच्छा है जे किसान सभके मिलय आओर एहिमे कोइ वोल्टेज के समस्या नहि रहते मौसम फ्रेश रहते धूप जादा रहते तऽ ओहि समयमे आदमीके पानिके जरुरी पड़ै छै एहिसे ठण्डा मौसममे बरसातमे तऽ आदमीके पानिके जरुरत हि न है सोलर बला सुविधा किसानके लेल सभसँ अच्छा है डीजल बला इन्जन सँ भी आ मीटर बला सिस्टम सँ भी अच्छा है आओर सरकारसँ यहि जे एहिसे हि किसामके लाभ मिलैत रहै आओर किसानके जाहिसे कोइ मौसममे अभिके मौसममे देखु जब खेती बाड़ि करैके समयमे पानि नहि ढङ्गसँ पानि नहि ढङ्गसँ मिललाके कारण समय पर बीज नहि भेलै पानि वानि पटाके बीज उज तैयार कयलाके बाद जब आदमीके रोपयके समय एलै धान तऽ रोपयके समय पानि वानि खेतमे न रहै एकरा कारण सभ आदमी सभ दमकलसँ पानि बलाके पैसा दे देके दू सय रुपैआ घण्टाके हिसाबसँ खेत पटा पटाके धान रोपलक धान रोपलाके बाद ओहिमे कमैनी करना खाद छिंटना इसभ केलक ओहिमे इसभ केलाके बाद जब बरसात एलै कुछ पानि एलै खाद वाद पड़लै अभी भी मौसम यहाँ एहन छै जे खेतमे एक बूँद भी पानि न छै धानके कड़ाइके फुटैके टाइम आ गेलै लेकिन धानके खेतमे एक बूँद भी पानि न है मौसम भी के इन्तजार करै छियै हम सभ जे पानि आबै कुछ जे धानके फसल हो आओर धानके फसल हौते तभियै किसान फसल उगलाके बादे कोइ भी आदमीके देशमे जे किसान उपजैबे छै तऽ पूरा देश खाइ छै चाहे यहाँके किसान हो या बाहरके किसान हो कोइ भी किसानके उपजेलाके बाद हि सभ आदमी अन्नके बिना आदमी कोइ भी न रहै सकै छै सरकारके सुविधा है ठीक है सुविधा सोलर बला निकलले है अच्छा है किसान सभके लाभ मिलत किसान सभ अच्छासँ खेती बाड़ि करै टेन्शन न लेबै बस यहि सभ